जी प्रणाम सर

बोले

मुझे सर एक लाइफ इंस्योरेंस चाहिए सर ये एल आई सी कैसे काम करती है भारत देश में सामाजिक स्तर पर एक मनुष्य के नाते लाइफ इंस्योरेंस का क्या दायित्व है बच्चों के लिए क्या प्लान है सर बच्चे के एल आई सी कराने के लिए जो है उसमें डॉकुमेंट क्या क्या चाहिए जन्म पत्री तो नए है सर आधार कार्ड है आधार कर्ड से हो जाएगा सर उसमें और भी क्या लगेगा और क्या लगेगा डॉकुमेंट

कितने रुपये का होगा इंसोरेंस दस साल के लिजिंसनेंस होगा उसमें कितना एमाउन्ट लगेगा मिनिमम कम से कम पच्चीस सौ के जैसे मान लीजिए है महीना तो वो दस साल में रिकवरी कितना आएगा उसमें सात लाख सात लाख चाहेगा ओनली बच्चा अगर बीमार पड़ गया मान लीजिए अगर बीच में तो उसके लिए मतलब क्या व्यवस्था एल आई सी करती है

ओ प्री मतलब प्रीमियम भरते रहना हमेशा ये ना अगर मतलब किसी कारणवश अगर प्रीमियम नहीं भर पाए किसी महीना अगर मान लीजिए कोई बिन पाॅस हो गया तो उसकी लेट फ़ाइन कैसे लगता है कितना परसेंट लगता है फ़ाइन